असांजे शहर जूनागढ़ में गिरनार पर्वत आहे उन गिरनार पर्वत ते नव हज़ार नौ सौ नवानवें ॾाका आहिनि जेके ॾाका पहिरियां अंबाजी मंदर ताईं पंज हज़ार बिल्कुलु सिधा ऐं वॾा आहिनि पर पंज हज़ार ॾाकनि खां पोइ अंबाजीअ खां पोइ गिरनार जे हुन पासे ॾाका हेठि मथे आहिनि ॾुखिया ॾाका आहिनि जिते संभाले हलणो पवंदो आहे पर हूतां खां हेठि ॾिसण सां बिल्कुलु नज़ारो सुंदर ऐं दिलख़ुशि अखियुनि खे वणंदड़ दिलि खे मोहींदड़ हूंदो आहे नज़ारो ॾिसण जे लाइ ऐं मथे दत्तात्रेय मंदर जो दर्शन करण के लाइ माण्हूं हुते घणनि दफ़ा ईंदा आहिनि जंहिंजे दर्शन करण सां मनोरथ पंहिंजा कम सफल थींदा आहिनि ऐं मुरादूं पूरी थींदियूं आहिनि